हमर विचार अछि कि नृत्य बहुत प्रकार के होइत अछि नृत्य सभ आगा बढ़ि जाइत अछि नृत्य कोनो भारी चीज नहि अछि नृत्य केओ भी कय सकैत अछि मगर टाइम के परति हमेसा समर्पण रहना अचछा अछि समर्पण बहुत जरूरी अछि अपन टाइम के भेल्यू इन्सान के लिय बहुत ही जरूरी होइत अछि टाइम अगर हम कोनो चीज पर दैत अछि तऽ हम कोनो भी चीजमे आगा बढ़ि जैती नृत्य मे भी हम आगा बढ़ि सकैत छी हमर मिथिला मे आ लोकगीत लोकनृत्य जटा जटिन झिझिया ई प्रकार के नृत्य होइत अछि अखनो कतौ कतौ ई नृत्य होइत अछि मगर अब हर जगह उठल जाइत अछि बहुत कमे जगह देखल जाइत कि एहन सनक नृत्य होइत अछि आओर झिझिया लोकगीत लोकनृत्य जटा जटिन बहुत ही पहिले खेलल जाइत हर गावमे हर मोहल्लामे हर टोलामे हर जगह खेलैत जाइत अछि कतौ भी कोनो प्रोग्राम होइत अछि तऽ ई सभ नृत्य सभ करल जाइत मगर अब अकरा उठाओल जाइत अछि कतौ नहि होइत अछि बहुत कमे जगह ई सभ करल जाइत अछि आओर एकटा नृत्य नर्तकी के लिए नृत्य बहुत ही मायने राखैत अछि नृत्य एक नर्तकी के लियऽ हर तरह के डान्स एनाइ बहुत जरूरी अछि कहल जाइत अछि कि एक नृत्य के लिय नर्तकी बहुत जरूरी अछि जेना जटा जटिनमे लोक बहुत सामूहिक डान्स होइत अछि लोक मिल कऽ डान्स करैत अछि